पहिले तऽ चुल्हापर हमसब खाना बनाबै छली लेकिन आब तऽ पहले धुआँ मतलब धुँ आगि मतलब चुल्हासँ धुआँके कारण हमर स्वास्थ्य बिगड़ि जाइ छल मतलब सबके स्वास्थ्य बिगड़ि जाइ छलै बेसी धुआँके लकड़ी स्वास्थ्य बिगड़ि जाइ छलै आओर चुल्हापर बनाबैके खाना मने बहुत टेस्टी बने छै आओर उपरसँ कि कहै छै खाना बहुते अच्छा बनै छै जे गैस जतेक गैसपर मतलब अच्छा नहि बनै छै ओतेक चुल्हापर बने छै हम तऽ अभिओ चुल्हेपर ज्यादा हम बनाबै छी खाना कियाकि हमरा गैस ओतेक अच्छा नहि लागै गैस अच्छा लगै छै बट हमरा ओतेक हमरा खाना ओतेक हमरा परिवारमे बहुत लोक मतलब छै तऽ वएहसँ हमरा खाना चुल्हिएपर हमसब बनाबै छिए आओर हमरा अच्छो लगे छै खा चुल्हापर खाना बनाबैत कियाकि हमरासबके बुझिऔ परम्परा छै मतलब शुरू जे छै शुरूएसँ चुल्हापर खाना बनैली आब तऽ गैस आबि गेलै तऽ आब गैसपरके यूज करै छिए मतलब कम करै छिए आओर गैस मतलब कम यूज करै छिए ओतेक हम खाना ओहिपर नहि बनाबै छिए चुल्हेपर हम बहुत तरहके खाना बनाबै छिए आओर हमरा अच्छो लगैए खाना बनाके चुल्हापर कियाकि स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी खाना बने छै ओ चुल्हापर आओर पहिले तऽ आब तऽ ओतेक लोक चुल्हापर खाना नहि बनाबै छै तबो हमसब खाना बनाबै छिए पहिलेके लोक आब लोक बोले छै हमरा मतलब तऽ बेस आब ज्यादातर खाना चुल्हेपर बनै गैसेपर बनै छै फिर भी हमरा लोकके हमरासबके गाममे सब गैस मतलब चुल्हिएपर बनाबै छी कियाकि सब चुल्हापर खाना बहुत ही टेस्टी होइ छै